मधुबनी जिलामे तऽ रोजगारके कोनो टा सुविधा नहि अछि बहुत पढ़ल लिखल आदमीसभ बेरोजगार बैसल छथि सरकारके ओहिपर कोनो ध्यान नहि छनि जे एकटा किछु रोजगार कोनो उद्योग होबयके चाही आओर ओ बहुत जरूरी छै एतय कृषिओ छै जे कृषिओपर लोग जे आधारित अछि तऽ ओकरो कोनो साधन नहि छै कतेक नल कूपसभ सरकार देबो केलखिन तऽ ओकर कोनो उपयोग नहि छै सभ बन्द पड़ल छै तैँ किछु नहि सुविधा छै सभ बेरोजगार सभ जे पढ़ल छथि सेहो जे नहि पढ़ल छथि सेहोसभ बेरोजगारीसँ जूझि रहल छथि तैँ सरकारके ई ध्यान देबयके छै जे किछु रोजगार देबयके चाही पहिने जेना चीन चीनी मिल छलैए सेहोसभ सभ बन्द भऽ गेलै जेना